हेलो हाँ जी शंकर जी शर्मा बात कर रहे जी मुझे मोबाइल रिपेयर करवानी है जी उस में मेरा चार्जिंग पिन कनेक्ट नहीं हो पाती उस में प्रोसेसर भी स्लो है उसका जी और हॉटस्पॉट ऑन करते हैं हम तो ऑन हो कुछ समय के लिए होता मतलब एक दो सेकेंड के लिए फिर वो ऑफ हो जाता है स्वतः ही जी समस्या बस आप को बता दिया इंटरनेट भी स्लो चलता है उस में कितना भी कोई सी सिम डाल लो कितना भी कोई भी नेटवर्क हो लेकिन स्लो चलता है ये बीवो बी ट्वेंटी वन

ना बैटरी तो ठीक चल रही है इसकी डिस्प्ले भी ठीक सही है ना ना पहले कभी नहीं खुलवाया फर्स्ट टाइम खुलवाऊंगा आप के पास स्टोरेज ज़्यादा बढ़ने से स्लो थोड़ी चलता है इंटरनेट वो तो ठीक चलता है इंटरनेट तो नेटवर्क ठीक आ रहा फाइव जी पकड़ रहा है फिर भी स्लो चल रहा है हाँ मेरे दूसरे फोन में ठीक चल रहा है फाइव जी नेटवर्क हाँ उसी में कुछ समस्या आ रही है जी वो तो आप देख लेना चार्जिंग कनेक्ट होता ही नहीं है उस में पिन ख़राब है शायद हाँ फोन भी स्लो चल रहा है जी कोई दिक्कत नहीं चला जाए तो हमारा कोई इंपोर्टेंट डाटा भी नहीं है ऐसा जी जी ख़र्च ख़र्च कितना आएगा इस में चार्जिंग पिन का तो देख ले लोगे तो आप तो कुछ ज़्यादा ही मांग रहे हो यार

थोड़ा कम हो जाए तो बता दो

जी जी टोटल कितना ख़र्च हो सकता है

जी जी ठीक है आता हूँ कल आप के पास